हमर सबसँ गौरवशाली उपलब्धिके अगर बात करै छी हम तऽ हमरा वजहसँ बहुत लोकके करियर बनल यऽ पढ़ाइमे बढ़िऑं केलक हम बाहर निकललहुॅं हम दुनिया देखलहुॅं जब हम वापस अयलहुॅं तऽ हम अपन हर सब जूनियरसँ कॉन्टेक्टमे बनेने रहलहुॅं सबके लिए उपलब्ध रहलहुॅं जाहिसँ ओ सब ओ चीजके सिख सिख कऽ आओर लाइफमे हमरोसँ बढ़िऑं केलक किछु लड़का आई आई टी मे गेल किछु लड़का जॉब बढ़िऑं केलक किछु गवर्नमेन्ट सेक्टरमे जा कऽ अपन नाम कए रहल यऽ तऽ जे एक्सप्लोजर हमरा मिलल ओकर हम पूराके पूरा फायदा अपन जूनियरके पहुचेलहुॅं एहिसँ हमरा बहुत गर्व यऽ तकरबाद समाजमे समरसताके लिए एकताके लिए हमरा जतेक प्रयास भए सकैत रहै जे जे चाहे कोनो भी संस्कृतिक आयोजन भेलै या कोनो भी एहन धार्मिक अनुष्ठान भेलै या किछु भी एहन टाइपके जे कि जाहिसँ समाज जुरऽ तऽ ओहिमे हम गतिशीलतासँ भाग लेलहुॅं ओकर आलावा पढ़ाइके क्षेत्रमे ककरो पास कि कहै छै कोनो चीजके साधनके अभाव छै आओर हमरा पास ओहि टाइमपर उपलब्ध रहल तऽ हम हुनकर जरूर मदद केलहुॅं जाहिसँ कि हमरा हमेशा गर्वके अनुभूति होइत रहल आओर भगवान हम तऽ यहए चाहै छी कि महादेव हमरा पर कृपा करैत रहए कि हम अहिना इ सब चीज के जारी राखी